ऑटो वाले भैया मेरे को मालवीय नगर जाना है तो आप मुझे मालवीय नगर पर ले चलो पैसे बता दो आप किस हिसाब से पैसे लोगे डेढ़ सौ रुपए तो बहुत ज़्यादा है मैं अभी कैब बुक कर रही हूँ तो उसमें सिर्फ सौ रुपए आ रहे हैं अगर आप मुझे सौ रुपए में ले चल के सकते हो तो फिर आप मुझे सौ रुपए में लेकर चलो ठीक है लेकिन वह बात सही है पर मुझे है न मालवीय नगर में इतना लंबा नहीं जाना है सिर्फ़ आप मुझे गली के छोर पर छोड़ देना वहीं पर हाँ ठीक है बिल्कुल सौ रुपए बिल्कुल ठीक है